हेलो देखिऔ मशरूमके खेतीके बारेमे अहाँ पुछलहुँ बहुत नीक प्रश्न पुछलहुँ बड्ड नीक लागल जे अहाँ मशरूमके बारेमे जानैके चाहै छी मशरूमके बारेमे पहिने हम अहाँके ई बता देबैके चाहै छी कि अपना दिस तऽ ओतेक प्रचार नहि छै मशरूमके कियातऽ अपनेसब जे छी से दोसर दोसर तरकारीके प्रयोग करै छी लेकिन मशरूमके खेतीके बारेमे अहाँ जे हमरा पुछलहुँ हँ नीक लागल एहि लेल कियातऽ मशरूमके यदि लाभ देखल जाइ तऽ बहुत पौष्टिक होइए मशरूम के तरकारी बनाकऽ यदि अहाँ खाइ छी तऽ आओर हमरा बुझाइए कि एहि दिस हमरासबके प्रयास करिके चाही ओकरा लेल अहाँके किछु नहि करिके पड़त बहुत ही आसान छै अहाँके जे गहूमके भुस्सा सभ होइ छै ओकरा अहाँ पन्नीमे जमा कऽ दिअ आओर ओहिमे मशरूमके जे बिआ अबै छै से धऽ कऽ कनी पानि छीटिकऽ आओर बाँसके बल्ली सभ जे छै से बनाकऽ आओर ओकरा ओहिमे टाँगि दिऔ आओर एहन जगहपर अहाँ ओकरा टाँगिऔ जे अहाँ रौदा नहि लागै बियारि नहि लागै एकदम जे कहै छै ने वातानुकूलित जगह ओहन स्थानपर ओकरा अहाँ टाँगि दिऔ अन्हार रहबाके चाही आओर किछु किछु समयपर हल्का हल्का ओहिमे पानिके छिड़काव अहाँ करैत रहू किछु दिनके बादमे अहाँ देखबै कि ओहिमेसँ उज्जर उज्जर डिब्भी जकाँ फेँकऽ लागत अहाँके बुझि जेबाके चाही कि आब एहिमे मशरूमके जे छै से पौधासब निकैल रहल छै अहाँ पानि ओकरा हल्का हल्का सिँचाइ करैत रहिऔ धीरे धीरे ओ डिब्भी सभ बड़का भऽ जेतै आओर अहाँके एक महिनाके अन्दर अन्दरमे पूरा फसल तैयार भऽ जाइत तकराबाद अहाँ ओकरा काटिकऽ निकालि लिअ आओर फेर ओहि पन्नी सबके ओहिना राखि दिऔ तऽ अहाँके दोहरी फसल ओहिमेसँ निकलि जाइत बहुत बड़का लाभकारी कार्य छी ई केलासँ एक तरफ जे अहाँ पाइ कमा सकै छी दोसर तरफ अहाँके जे सभ दिनके जे तरकारीके आवश्यकता अछि से पूरा भऽ सकैए सबसँ बड़का जे छै कुपोषणसँ जे अपन क्षेत्र छै ओकरा मुक्ति भऽ सकै छै कियाकि मशरूममे बहुत ज्यादा पोषण छै ई एकटा पौष्टिक आहार छै आओर बच्चासँ लऽ कऽ बूढ़ तक सब गोटा खा सकै छथिन तऽ हमरा बुझाइए जे अहाँके जानकारी पूरा भऽ गेल हैत आब अहाँ कऽ कऽ देखिऔ मशरूम बहुत नीक लागत आओर दोसरो सबके कहिऔ कि ओहोसब करथिन एकर बीज जे छै सरकारी अनुदानपर भेटै छै कोनो समस्या नहि हैत ठीक छै राखू तब ठीक छै